ہاں السلام علیکم میں اسلام پورے سے بات کر رہی ہوں میں اپنے بچے کے لیے یونیفام منگوایا تھا نا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کیا وہ تیار ہوگیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیے نہ نمبر آپ مجھے سے آڈر نمبر بتا سکتے ہیں کیا نہ آڈر نمبر میرا دیکھ سکتے ہیں کیا ہاں ٹھیک ہے دیکھ لوں گی میں ہاں ہاں مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا میرا بچہ واقعی اسکول کے لیے نئے یونیفام پہننے کا منتظر تھا آپ کوئی مخصوص دستی دستاویزات یا معلومات ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے میں اسے لینے آؤں گی ہاں پیکپ کے لیے شیورٹی آپریٹنگ اوقات کیا ہیں اچھا ہفتے کے دن تو میرا تھوڑا مصروف ہوسکتی ہوں لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ میں ہفتے کی صبح کا آنے کے لیے مقصد بناؤں ہاں میں آپ کی تعریف کرتی اور آپ کی مدد کے لیے شکریہ نئی وردی دیکھنے کے لیے منتظر ہوں پھر ایک دفعہ سے منتظر ہوں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں لینے ابھی کے لیے آپ کو الوداع اللہ حافظ بائے بائے